मवेशी एक गाँवके लोकके लेल अच्छा साधन हय जैसे पैसा कमा सकै छी दूध बेचके मवेशीके खीयाबेके लेल चारा खेतमे उपजाबैके पड़ै छै या घास ही काटिके लाबैके पड़ै छै जे काटिके मवेशीके पेट भरल जाइ छै खीयाबे लेल खीयाल जाइ छै मवेशीके साफ सफाइ रखै लेल ओकरा नहायल जाइ छै दिनमे कम सँ कम एक बार ओकर जहाँ रहै छै ओकरा साफ सफाइ कयल जाइ छै ठण्डाके मौसममे ओकरा ठण्डा नहि लागै एहि लेल चट्टी बनायल जाइ छै मवेशी के ई मवेशीके दूध निकालिके बेचके किसान अपन जे भी जरूरतके समान खरीद सकै छै एहि लेल मवेशीके मवेशी लोग पोषै छै गाँवमे मवेशी पोषनाय एक शौक भी होइ छै लोकके जे जानवरसँ जुड़ल रहै रहै मवेशी मवेशी पोषनाय अच्छा बात है मवेशी गाँवमे लगभग सबके यहाँ रहै छै मवेशीके चारा काटिके ओकर ओकर जे गोबर होइ छै ओइसँ लोग जलावन भी बनाबै छै ओकर बहुत ही यूज भी होइ छै खेतमे पटायल छै खादके जैसन काम करै छै आओर ओकरा सूखाके जलावनमे भी उपयोग करै छै खाद खादके रूपमे उ कंपोस्ट बहुत अच्छा उपयोग होइ छै ओयसँ खेतके जे भी कीड़ा होइ छै उसब नहि मरै छै खेतके लेल जो भी अच्छा होइ छै उ होइ छै उ खेतके हानि नहि पहुँचाबै छै मवेशी रखनाय बहुत फायदाके चीज है जे रखैके चाही इंसानके एहिसँ दूध भी मिलै छै जे लोकके लेल बहुत काम कामके चीज होइ छै ओयसँ बहुत प्रोटीन ओयमे रहै छै जे लोक अपना पीके अपने आपके मजबूत बनबै छै फिर ओकर बच्चा होइ छै उ सँ लोक मवेशीके जे भी ई होइ छै उ बढ़ायल जाइ छै मवेशीके प्रजातिके बहुतसँ प्रजातिके मवेशी होइ छै ओयमे बहुतसँ लोक बहुत रङ्गके जानवरके रखै छै मवेशी अच्छा होइ छै ओयसँ बहुत सारा फायदा होइ छै